औ

एह

औ

औ दङ दा आंबो गायफेराखै बेसेबां नांगौ नाङा आंथ' गायफेराखैबो नालाय बेसेबां नांगौ बेखौ आं हिसाब होनो हाया

दामालाय बिदिनोसै पन्सास थाखा सल्लिस थाखा दा बिगा बेसे गायगोन नोंथाङा

दे गोबां लाङोब्ला खमायनानै हरगोन आं मोजां लौसियासो औ दे आसाम बिदिनो सेरफांगुरि गोग्लैयो जोंना औ औ दे